गेलेनाया मानसिफोरनि देहायारि आरो मेलेमारि गाहामथियाव गोबाङैनो बिहोमा होयो मानोना ओरैनो थानायनि गेजेरजों मानसिनि देहाखौ जोङो मोजां रोखोमै लाखिनो हाया ओंखायनो गावनि देहाखौ फ्राद फ्रिदै लाखिनोब्ला आरो मोजां रोखोमै लाखिनोब्ला गेलेनायखौबो जोंनो नांगौ जानानै फैयो ओंखायनो गेलेनाया मानसिफोरनि देहाखौबो राफोद गोरा खालामो आरो गेलेनायनि गेजेरजोंबो मेलेमारि गाहामथियाव जोङो गेलेनायखौ खामानि होयो बेखौ जों नुनो मोन बेराम आजार जायै बायदि जोङो गेलेनायखौ जोंनो नांगौ जानानै फैयो आरो बे गेलेनायनि गेजेरजोंसो जोङो गावनि देहाखौ मोजाङैनो लाखिनो हायो ओंखायनो गेलेनाया मानसिनि जिउआव जोबोद गोनां बेखौ आङो सानदों मानोना गेलेनायनि गेजेरजों दिनै गोबां मानसिफोरनि देहायाबो मोजां रोखोमैनो मोजां सोलिगासिनो थानायखौ जों माखासे मानसिफोरखौ नुनो मोनदों आरो देहायारि गाहाम आरो मेलेमारि गाहामथियाव गेलेनाया जेरै गोहोम गोग्लैदों बेबादियैनो मानसिनि थांनानै थानायावबो गोबां रोखोमनि गेलेनाया हेफाजाब होबोदों ओंखायनो गेलेनायखौ जोंनो गोबांयैनो नांगौ जानानै फैयो गेलेनायखौ जोङो गोबां मानसियानो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों गेलेनायनि गेजेरजोंसो गावनि देहा राफोद खालामनाय मेलेमारि गेवसार होनाय बेफोर खामानियाव गेलेनाया गोबाङैनो हेफाजाब होयो बेखायनो गेलेनायखौ आङो जोबोद गोनां होन्नानै सान्नानै लाबोदों आरो गेलेनायनि गेजेरजोंनो दिनै गोबां मानसिफोरानो मुंदांखा जाबोनो हादों गावनि जिउखौ खांबोनो हादों हाददखौ हाददखौबो नाम लाखिनो हादों बेखौ जों नुनो मोनबोदों